हँ बोलिये बोलिऐ ने

सोना लै के रहै

सोने लै के रहै तऽ आब अबरी ई साल मे बहुते मतलब बेचलियै ऊधार नगद भी होलै केकरे अथी दै के रहै देलियै सबके बही भी बनल छै अभी तऽ पैंसठ हजार रुपआ भरी छै हँ

ओ तऽ किछु कम्मे पड़ि जयतै ओ पचपन छप्पन मिल जइतै ओ तऽ पैंसठ ऐसे ओ ओ तऽ तनी

हाँ अच्छा जब लेबहो तब तऽ कम बेस होइए ने जैतै ठीक हए जखन अपने लेबै तखने किछु कम बेस होइये ने जाइत छै हँ कतेक लै है हूँ हँ ठीक है अब जब अइबै हँ पुरे ऐसे ऊधार थोड़े मिलत ओकरामे किछु दैयो ने पड़त तब ने होएत हूँ हँ तऽ अपने मतलब ऊधार तऽ कमे बेस देब ओतेक ऊधार देब नहि बहुते रुपआ अथी आधासँ तऽ बेसी दैये पड़त हँ हँ हँ हँ हँ हँ खाली झुमके सिकरी चाही आ पायल बिछिआ सब नहि ठीक छै राखु